पारंपारीक प्रसंगाचेर नाचता आसतना लोक णव्वारी कापड हें हाचो वापर करतात तशेंच ताचेर पारंपारीक कपडे आनी ताचेर दागिने म्हणून हार नथ पांयांतलीं कांकणां अशा दागिन्यांचो वापर करता तशेंच कांय लोक ड्रॅस घालता लाँग ड्रॅस ताचेर कांकणां अशींच घालता अशें आपआपल्या पारंपारीक प्रसंगाचेर नाचता आसतना लोक आपआपले वेगवेगळे ड्रॅस कोड्स करता